فوٹوگرافی کے دراصل کافی شعبے ہوتے ہیں جیسا پوٹرے اور جانوروں کے لیے خاص طور سے گھوڑے ہاتھی جنگلی جانوروں کے لیے پودوں کے لیے پھولوں کے لیے پرندوں کے لیے عمارتوں کے لیے روزمرہ سانپوں کے لیے روزمرہ چلتے پھرتے انسانوں کے لیے فلموں کے لیے فیشن کے لیے کھانے کے لیے تو یہ اس کی کافی سارے شعبہ جات ہوتے ہیں ان میں سے ایک ایک معروف فوٹوگرافر اینڈی یانگ جو انسٹاگرام پہ ہیں میں ان کو پسند کرتا ہوں ان کے کام کو ان کے انداز کو ان کے کیپچرنگ کو فوٹو فوٹو اصل میں ایک مومینٹ کے کیپچر کرنے سے متعلق ہے تو جو ایک خاص وقت پہ اس لمحہ کو قید کیا جاتا ہے کیمرے میں وہ بہت ضروری ہے خاص انداز میں تو اس شخص کا مجھے کام پسند ہے